जॾहिं मां ॾाढनि ॾींहंनि लाइ शहर खां ॿाहिरि वेंदी आहियां त मुंहिंजे घर जा जेके बूटा आहिनि उहे मां पंहिंजे मिट माइटनि जे घर ॾियारे मोकिलींदी आहियां ताकि उन्हनि बूटनि खे टाईम ते पाणी खाद सभु कुझु मिलंदो रहे ऐं हू बूटा खिलंदा रहंदा रहनि